आं दा सासे लेङाइ फोरोंगिरि हिसाबै दतमा गोजौसिन फरायसालियाव मावो आं बे केरियार आव फैनाया जाहैबाय आङो जेब्लानोखि ग्रेजुवेत जायो बिएससि पास जानायनि उनावनो आङो बे केरियार खौ जोबोद मोजां हिसाबै साननानै लाखायोमोन आरो आङो गभर्नमेन्ट जब मोननायनि सिगां आङो भेन्सार स्कुल आवबो फोरोंबोदोंमोन मानो होनोबा फोरोंगिरियानो आंनि मोनसे थांखिमोन दा बे हिसाबै आङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जेब्लानोखि भेन्सार स्कुल आव फोरोंदोंमोन अब्ला आङो ओरैबायदि मोनसे फिल जायोमोन जे सासे फोरोंगिरियानो मोनसे आंनि थाखाय मोजां जब बा साकरि हिसाबै आं गनायनानै लानाय जादों बे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंनायावहाय जोंहा जोबोर माने बिसोरनि भबिस्वत बिसोरनि केरियार दानायावहाय दा दानो होनायावहाय जोंहा जोबोद माने जोंनि ससियेल जेनोखि दानायनि गोनांथिनि थाखाय जोङो माखासे बोसोनफोरखौ होनो हायो बे हिसाबै आङो जेब्लानोखि फोरोंगिरि हिसाबै आङो थांखिखौ लादोंमोन बे हिसाबैनो आङो आंनि थांखिखौ आं जाफुंसार होनो हानाय जादोंमोन दा बे हिसाबै आङो फोरोंगिरिखौनो आंनि मावनो गोनां मोनसे जब बा साकरि हिसाबै आं गनायनानै लानाय जादों आरो बेखौनो आङो आंनि केरियार दानायावहाय आङो जाफुंसार होनो हानाय जादों दा जेब्लानोखि फोरोंगिरि जायो फोरोंगिरि जानानै जोङो जोबोर माने उन्दै गथ'फोरखौ बा फरायसाफोरखौ बिसोरनि केरियार दानायनि सायाव जोङो बोसोन होनांगौ जानानै फैयो खालि फोरोंनानै गियान लानानैल' जाया फोरोंनायजों लोगोसे माखासे दिसिप्लिनारि माखासे बिसोरनि दिसिप्लिन खौबो जों फोरोंफानानै होनाय जायो जायजोंहाय गथ'फ्रा फरायनायजों लोगोसे बिसोरनि केरियार दानायजों लोगोसे आखल आखु गियान जाहाथे बेसोर फरायसाफोरा मोननो हानाय जायो दा बे हिसाबैनो आङो फरायसा गथ'फोरखौ फरायसालियाव जोबोर आङो बिसोरनि माबोरैहाय नोंंसोर केरियार दानांगौ पास जानायनि उनावहाय मा रोखोमै बबे लाइन जों नोङो थांनो हायो बेफोरखौबो जोङो फोरोंगिरि जानानै बिसोरनि लामाखौ दिन्थिलांनो गोनां जायो बेजों लोगोसे जोङो फरायसाफोरनि जेनोखि रोंगौथि पास आउट बा रोंलांनाय खोथाफोरखौ जोङो जुदि मिन्थियोब्ला जोङो आरोबाव साबसिन मोन गोजोन्नाय मोननो हानाय जायो आरो बेजों लोगोसे फोरोंगिरि जेनोखि बिबान बे बिबाना जाहैबाय जोङो जोबोद माने ससियेलि जेरावबो जोङो मान सन्मानखौ मोननो हायो बे हिसाबैनो आङो फोरोंगिरिखौनो आंनि जेनोखि आंनि बिबान हिसाबै जब हिसाबै आङो आजावनानै लानाय जादों बेखौनो आंनि बुंनाया एसेनोसै बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों